मध्य प्रदेश में पिछले लगभग बीस तीस साल से जो रुझान है वो फैशन तो है ही है जो पहले बंबई दिल्ली या बड़े शहरों में हुआ करता था उसे धीरे धीरे वो संस्कृति वो फैशन मध्य प्रदेश में भी आने लगा है और पहले लोग फास्ट फूड का कम उपयोग करते थे अब वो भी करने लगे हैं फैशन में जैसा बंबई दिल्ली या बड़े शहरों में या विदेशों रहा करता था आजकल मध्य प्रदेश के लोग बच्चे बूढ़े भी लगभग उसको अपनाने लगे हैं और साथ साथ पहले जो रहने की तरीका था तो लोगों के घर ज़्यादा अधिक तकनीकी के हिसाब से नहीं बनते थे जो बने जैसे बने वैसे में रह आते थे लेकिन आज कल सामान्य वर्ग का सामान्य मध्यम वर्ग का कर्मचारी भी जब कोई अपना मकान बनवाता है तो वो विधिवत किसी तकनीकी व्यक्ति से सलाह लेकर उससे विधिवत नक्शा वगैरह पास करवा कर और जो उचित से उचित होता है कम से कम जगह में अच्छे से अच्छी स्थिति को बना सके अपने घर में वैसे ही बना कर रखता है तो इस तरह से और पहले जो खाना पीना था वो सादगी भरा था लेकिन आजकल अधिकांश बच्चे उनकी पार्टी होती है तो वो जो बाहरी खाना होता है पिज्जा पहले तो ये सब चलता था चाट फुलकी खा ली अब तो लोगों को बच्चों को विशेष तौर पर और कुछ बड़े लोगों को भी पिज्जा बर्गर और मैं तो बहुत से नाम नहीं भी जानता इस तरफ लोगों का रुझान जाता है तो फैशन खाने पीने रहने के तरीके इन सब में और काम करने के तरीके में भी जो पहले लोग काम करते थे तो काम हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा तो भी ठीक है खुश रहते थे अब तो बच्चे भी बहुत अच्छे स्पीड से तीव्र गति से काम करते है पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं इस तरह से ये सब रुझान इस पर अमल किए गए हैं